हैलो हाँ सर हाँ हम नीतू बोल रहे हैं भदोही से नमस्ते नमस्ते सर सर यह आपका ज्वैलर्स की दुकान है सर मुझे क्या कान में का मिल सकता है कान का पैर का और यह सब मिल सकते हैं क्या

जी जी तो कितने तक का है जी तो हमें सुई धागा लेना है तो कितने में आ जाएगा जी जी

और यह कान में जी जी कान में का टप्स वग़ैरह देख लिए जी जी और हमें पायल चाहिए था पायल जी हमें नए डिजाइन में जो आया है अभी मुझे वह वैसा चाहिए

पैंतीस सौ ग्राम जी और यह जो गले में की चैन चैन वग़ैरह है चैन चैन कितने तक की आएगी चैन हमें लेना है जो मोटे में ही लेना था थोड़े वज़न में जी जी जी जी जी ठीक है तो कितने तक का आ जाएगा फिर भी हम्म हम्म पचास ग्राम में अगर लेंगे कि कितने का पड़ेगा ठीक है जी ठीक ओके नमस्कार भैया हम आएँगे तो ले जाएँगे ठीक ठीक है